राजस्थान में ऐसी बहुत सी प्रमुख सुविधाएँ हैं जो कि स्थानीय राष्ट्र कार्यक्रमों की मेज़बानी करते हैं जैसे यहाँ पर सरकार द्वारा बनाए हुए ऐसे काफ़ी तरह के इश्टेडियम हैं जैसे श्री पान राज्य क्रिकेट इश्टेडियम अनील अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट इश्टेडियम दरबार इस्पोर्ट्स ग्राउन्ड आदि जहाँ पर क्रिकेट के मैचस होते हैं यहाँ पर बाहर से आए खिलाड़ियों के लिए विभिन्न प्रकार के किट और आदि की सुविधाएं करवाई जाती हैं यहाँ पर ना केवल क्रिकेट बल्कि अलग प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं जैसे कबड्डी फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल आदि यहाँ पर इस्कूल स्तर के और यूनिवर्सिटी स्तर के खेल भी खिलाए जाते हैं ताकि बच्चों का जुनून और हौसला और भी बढ़ाया जा सके ना ही श्टेडियम बल्कि सरकार द्वारा आज कल बहुत सी ऐसी अकैडिमियाँ भी बन रही हैं जहाँ पर अलग अलग स्तर पर खेल खिलवाए जाते हैं ना केवल अकैडेमियों में बल्कि यहाँ पर अलग अलग सरकारी स्कूलों के अंदर भी ऐसी बहुत सारे खेल की सुविधाएं हो गई हैं जहाँ पर बच्चों को इन सब खेलों के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें इन सब खेलों के लिए आगे तैयार भी किया जाता है